हेल' औ औ

ओरैनोथ' दासान्दि मोजाङानोथ' साख्रिखौथ' माथो बुंबावनो साख्रिआनो मोनानो माथो जानो बिनिखौथ' ओंखारगोन होनदोंमोन माथो जेबो माबाखौनो होयाखै रिख्रुइटमेन्ट खौनो होयाखै होथ'याखै नामाथाय दा औ औ इन्टारभिउ नि आंथ' नथिपिकेसन मोनाखै ओमफ्रायो नोंहा एप्लाइ खालामदोंनो बेखौ ए ए आंहा खालामनाय जाबावाखैसो बेखौ औ औ दाबो गैयानो माथो औ ओरैनोलाय बाखि मा मा एफ्लाइ खालामदों नोंलाय साख्रिफोरनि खौलाय मा मा एफ्लाइ खालामनानै दङ ए आंनाथ' दा जेबो खालामनायानो गैथ'वा जेबो बानायथ'वाखै जेबो एफ्लाइ खालामथ'वाखै एबार ओंखारबा बानायसिगोन मानि ए ए आंहा खालामनायानो जाबावाखै एबार ओ एबार सारखुलार ओंखारबावबा बानाय मानि ए औ औ ओं औ ए औ औ फानना एरेबार खालामाखै औ दे दे औ